आमच्या गोंय राज्यांत सांस्कृतीक अस्मितायेचेर कोंकणी भाशेची सामकी गरजेची भुमिका आसा आमचें गोंय हें राज्य सगल्यांत ल्हान जरी आसलें जाल्यार त्या गोंय राज्यांत तेरा म्हाल आसात आनी ह्या तेराय म्हालांनी कोंकणी भास उलयल्ली वता आनी कोंकणी भास जरी आसली जाल्यार त्या भाशेक खुबशे बोली बोली आसा आनी ही कोंकणी भास बऱ्याचशा बोलींनी उलयल्ली वता काही लोक गोंयांतल्या भायले येवन गोंयांत रावतात पूण तेवूय खंय ना खंय तरी कोंकणी भास आपणायतना दिसतात आनी भासूच न्हय जाल्यार आमच्या गोंय राज्यांत संस्कृतीक अस्मिताय इतली सुंदर आसा की ते लोकूय ती अस्मिताय आपणावपाचो यत्न करतात दर एक वाटारांत आपली वेगवेगळी लोक कला आसा लोक आपले लोक कला सादरे करतात तशेंच काही देवस्थानांनी कालो जाता तशेंच सास्कृतीक अस्मिताय जी मनयली वता ती सगळी कोंकणी भाशेनूच मनयतात आतां जर फुगडी जावं शिगमो जावं धालो मागीर तियात्रां म्हण जावं जागोर अशे काले जे जाता थंय सगळी जी भास वापरतात ती सगली कोंकणीच आसता आयकुपी लोकूय जे आसता ते चडांत चड कोंकणीच आसतात करपीय कोंकणी आनी आयकूपीय कोंकणी अशा तरेन आमचें गोंय गोंयान वेगवेगळे लोक प्रकार जातात सस्कृतीक अस्मिताय आमची कोंकणी भाशेरूच आदारीत आसा कोंकणी भाशेचेर आदारीत आसा म्हणल्यार अतिताय जावची ना आनी गोंय राज्यांत तेरा म्हाल आसात ह्या तेराय म्हालांनी आपली वेगवेगळी बोली कोंकणी मनीस उलयता जरी गोंय राज्यांत कोंकणी आवयभास आसली जाल्यार पेडणे पेडणेची बोली वेगळी काणकोणची बोली वेगळी अशा साश्टीची बोली म्हणून आसा अंत्रूज आसा अश्यो खुबश्यो बोली कोंकणी भाशेंतल्यान उलयल्ल्यो वता आनी कोंकणी मनीस ज्या ज्या वाठारांत आसा तो तो वाठारांत तो आपली संस्कृताय अस्मिताय जी आसा सस्कृतीक अस्मिताय जी आसा ती ताणें अजून टिगोवन दवरला आनी तांतूंत आमची कोंकणी भास ही सामकी अव्वल दर्जाची आपली भुमिका दाखयता दर एक कोंकणी उलोवपी मनीस जेन्ना कसलीय सांस्कृतीक कार्यावळ तो करता तेन्ना तो कोंकणी कोंकणींतल्यानूच करता आनी खूब सुंदर तरेन करता आनी कोंकणी आयकूप्यांक जर कोंकणी भाशेची अश्यो कार्यावळी आसल्यो जाल्यार कोंकणी मनीस त्यो पळोपाक पावता आनी अशे करून आमची संस्कृतीक अस्मिताय आजून टिकून आसा तशेच फुगडी धालो शिगमो जो जाता तातूंत खूब अशीं पदां कोंकणींतल्यानच म्हणटात आनी आमच्या कडेन पुर्वजां कडच्यान म्हणल्यार आमच्या जाणट्यां कडच्यान चलून आयिल्ली ही प्रथा अजून आमी फुगडी धालो शिगमे जागोर ही तांची पदां मुखार व्हेल्लीं आसा तशीच आतां आरत्यो जातात भजनां जातात तींवूय आतां कोंकणीनच जावपाक लागला खुबसो कोंकणी मनीस चिंतता की आमी सगली दुसऱ्या भाशेंतलीं पत्तां पदां वा आरत्यो भजनां म्हणपा परस आमच्याच भाशेंत कित्याक ती रचून म्हणनात आनी ह्याच कारणाक लागून खूब अशीं आरत्यो भजनां आतां कोंकणींतल्यान जावपाक लागलात आनी आनी तीं सादरूय जावपाक लागलात देखून आमची जी संस्कृतीक अस्मिताय आसा त्या अस्मितायेर कोंकणी भास ही सामकी अव्वल दर्जाचेर आपली भुमिका करतना दिश्टी पडटा